دیکھیے اگر ہم چاہیں تو اپنے اس اس زبان کو مستقبل کے لیے اور آگے تک کے لیے محفوظ رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں آگے بچوں کے لیے بھی فائدہ دے گی کیونکہ جو ہماری اردو زبان ہے یہ کافی اچھے طریقے سے بولی جانے والی زبان ہے اگر ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے تو وہ اپنی نسل کو سکھائیں گے اور آگے تک کے لیے یاد رکھیں گے اور یہ زبان بہت تہذیب والی بہت ادب والی زبان ہے اگر ہم اس کو اپنے گھر میں بولیں اپنے بچوں کے ساتھ بولیں اور باہر بھی اپنے دوستوں کے ساتھ بولیں جہاں ہم جاتے ہیں وہاں بھی اگر اس زبان کو بولیں تو یہ زبان ان شاء اللہ آگے تک کے لیے محفوظ ہو جائے گی